अ आदा नोंनाव रुम दं होन्नाय खोनादोंमोन आंनो रुमखौ मोन्नै नांगौ मोनसे किटसेन मोनसे बिदिनो उन्दुग्रा आं थांनायाथ' गाबोनसोआवनो थांगोन ओमफ्राय फेसिलिटिया मा मा दं बेयाव जेनैबा

ओमफ्राय रुमनि रेन्टआ बेसेबांसो गोलैगोन बा अ होमबा गासै से रोजा बे थांनाया आं गाबोन थांनाय जागोन ओमफ्राय उन्दुनायनि थाखाय बै माबा सौखिफोर दंखायो नामा फालेंफोर अ बेखौ पार्सेनेल नांगोन ना

जोंनि बे रुमनि खाथिफ्राव बाजारफोर दंखायो ना हाथाय जानो दे होमबा आदा आं गाबोन थांदिनि दोनथ'नोसै